हाँ मैं राजनैतिक दलों के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रूप में माननीय मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान को जानती हूँ और उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए बहुत सारे कार्य किए और एक नागरिक के रूप में भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जैसे कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हमारे माता पिता हैं तो उनको सीनियर सिटीजन के रूप में उन्हें कई सारी सुविधाएँ दी हैं जैसे ट्रेन में किराया दी कम लगता है उनका और उनको जैसे अस्पतालों में जब बीमार हो जाते हैं और ले जाते हैं हम तो वहाँ पर भी उनको थोड़ा सा कन्सेशन मिल जाता है तो यह भी सुविधा उनको मिली है और मेरे परिवार को भी सुविधा मिली है कि उन्होंने अभी लाड़ली बहनों की एक योजना निकाली जिसमें वह एक हज़ार दो सौ पचास रुपये प्रत्येक बहन को दे रहे हैं और उससे बहनों का अब स्वाभिमान भी बना रहे रहता है और वह आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और उससे वह बहनें मतलब परिवार पर इतनी डिपेन्ड नहीं हैं वह उन पैसों से को अपने ऊपर खर्च करने में उपयोग में ले लेती हैं तो शिवराज सी चौहान ने बच्चों के लिए भी बहुत से काम किए हैं बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वह नि शुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं उन्हें ड्रेसें भी दे रहे हैं किताबें भी दे रहे हैं और बच्चे उन इस किससे बच्चों को बहुत मदद मिली है कि एक जो गरीब बच्चा है वह भी अच्छे से पढ़ पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है तो शिवराज सिंह को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक नागरिक के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से हमारी मदद की है बहुत बहुत धन्यवाद